जब गर्म की बक चल रहा था तब मैंने सोचा कि हम एक कूलर ले आते हैं और एक बड़ा सा मॉल पर जा कर हम एक कूलर ले आए मतलब वो ज़्यादा सस्ता था तो देख कर हम ले आए लेकिन क्या हुआ एक दो बाद वो इतना जादा अच्छा मतलब जो हवा देने लग गई वो मतलब बहुत अच्छे से मूव कर रहा था और उसको ज़्यादा पानी की मतलब ज़रूरत नहीं है वो एक अच्छा कूलर मुझे लगता है एक है